ہلو ہاں جی پلمبر بات کر رہا ہوں بتائیے اچھا اچھا ہاں ہاں ہاں اچھا اچھا

اچھا اچھا اچھا اچھا مجھے یہ بتائیے آپ کے یہاں جو پہلے پائپ لائنیں پڑی ہوئی ہیں وہ کون سی پلاسٹک والی پڑی ہیں یا لوہے میں والی پڑی ہیں پلاسٹک والی ہیں تو وہ ٹوٹ گئی ہیں یا اس کو نیا ہی بدلنا ہے ریپیئر کرنا ہے یا نیا بدلنا ہے پورے اچھا اچھا ہلکا آ رہا ہے تو ہاں اچھا اچھا آپ کہاں رہتے ہیں اچھا اچھا ہاں تو یہ ہو جائے گا تو آپ کا پہلے ساری پائپ لائن چیک ہوں گی جتنی بھی آپ کے پائپ ہیں سارے وہ چیک ہوں گے ٹنکی سے جو پائپ آ رہے ہیں وہ مین ٹنکی سے جو پائپ آ رہے ہیں وہ چیک ہوں گے اور جہاں جہاں نل خراب ہو رہیں ہوں گے وہ بدل دیں گے سی وی سی میں لگوا دیں گے وہ جو ہے نا بڑھیا والا جو آتے ہیں آج کل پی وی سی آتی ہے پائپ اس میں لگا دیں گے ہاں خرچہ جو ہے دیکھیے دیکھ کے بتانا پڑے گا کہ کتنا نل لگانا ہے کتنا پائپ لگے گا کتنا کام ہے وہ تو دیکھ کے بتانا پڑے گا ابھی تو ایسا ہے میں ایک جگہ کام لگا رکھا ہے میں نے مجھے آپ ایک دو دن کا ٹائم دیجیے اگر آپ کا کام چل جائے گا کیا ایک دو دن میں یا پھر بہت زیادہ خرابی ہے اچھا اچھا اچھا تو موٹر صحیح ہے آپ کی موٹر صحیح ہے آپ کی اچھا پائپوں میں پانی کم آرہا ہے ہے نا اچھا اچھا چلیے تو ایک کام کرتا ہوں میں آپ کے یہاں شام کو آتا ہوں وہ تو نہیں نہیں وہ تو دیکھیے وہ تو دیکھ کے پتہ لگتا ہے کیا کیا آئے گا ویسے تو اس میں جب آپ بتا رہے ہیں نل خراب ہے نل لگیں گے اور وہ تھوڑا بہت اگر پائپ لگے گا تو لگے گا وہ جو سی وی او وی میں کر دیں گے ہم سی وی سی میں سمجھ رہے ہیں تو دیکھ کے زیادہ اچھا پتہ لگے گا تو میں شام کو آپ کے یہاں آتا ہوں ہے نا آپ ہاں میں آپ کو کال کروں گا تو آپ باہر آجائیے گا میں آپ لے لیجئے گا مجھے ساتھ میں ٹھیک ہے جزاک اللہ